जी हाँ मैंने त्योहारों और धार्मिक अवसरों के लिए देवताओं की मूर्ति बनाईं हैं इनमें मुख्यतः गणेश चतुर्थी पर मैंने मेरे हाथों से गणेश जी की मूर्ति बनाई तो मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगा मैंने ख़ुद ने चिकनी मिट्टी ली उससे मैंने गणेश जी भगवान की मूर्ति बनाई तो मैं बाज़ार से रंगीन पेन लाया विभिन्न तरीके के रंग लाया उनसे मैंने गणेश जी की मूर्ति को सुशोभित किया तो इसका अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा